ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل کچھ دِن پہلے میں آپ کا امیزون ایپ استعمال کر رہا تھا تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اُس کو آڈر کردیا کیوں کہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پندرہ ہزار روپے کا تھا اِس موبائل فون کے لیے میں فائیو اسٹار ریٹنگ دینا چاہتا ہوں نمبر ایک یہ موبائل فون بہت اچھا ہے اچھی پیکنگ میں آیا تھا اور نمبر دو اِس کا کیمرہ بہت اچھا ہے اور بہت ہی ایچ ڈی پکچرز کلک کرتا ہے نمبر تین اِس کا اسپیکر بہت اچھا ہے نمبر چار اِس کا ٹچ سسٹم بہت اچھا ہے نمبر پانچ اِس کا انٹرنل اسٹوریج کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں کافی سارے ایپس انسٹال کرسکتا ہوں یہ بہت جلدی چارج ہوتا ہے اور دو دِن بعد ہی اِس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے میں اِس موبائل فون سے بہت خوش ہوں